भारतांत अनेक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळां आसात जशें की म्हाराष्ट्रांत शिर्डी पंढरपूर दक्षिणेक रामेश्वर कन्याकुमारी गुजराताक सोटीसोमनाथ गोंया समुद्र किनारे कर्नाटकाक धर्मस्थळ गोकर्ण मुर्डेश्वर